हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा टाइम का महत्व है अगर अच्छा से हम लोग टाइम का उपयोग करेंगे तो अच्छे से पढ़ाई कर पाएँगे अगर अगर हम लोग टाइम का अच्छा से उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग का पढ़ाई भी अच्छा से नहीं होगा इसीलिए जीवन में सबसे ज़्यादा टाइम का देना चाहिए एक एक मिनट को अच्छा से यूज करना चाहिए बर्बाद नहीं करना चहिए क्योंकि एक एक मिनट की कभी कभी एग्जाम के टाइम पे बहुत यूजफुल होता है वो पता चलता है एग्जाम में की एक एक मिनट पे एक एक क्वेश्चन छूट जाता है इसलिए हम लोग अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में सारा क्वेश्चन का जवाब देंगे तो जीवन में सबसे अच्छा ज़्यादा टाइम का वैल्यू देना चाहिए सबसे ज़्यादा